आंनि जिउ जिउआव गोलैनायफ्रा सोलों सोलोंथाइखौ हाय आं मोजाङै मा सोलोंनो हाबोदों मानोना आंनि बिमा बिफाया उन्दैनिफ्रायनो आंखौ हाय मोजाङै सोलोंथाइ होदों आरो मोजाङै फोरोंबोदों गियान होबोदों जेरै गेदेरफोरखौ हाय मान होनाय एबा देरसिनफोरखौ रेसपेक मान होनाय बेफोर फोरोंदों आरो

साफा सिखोन थानो फोरोंदों बिनि उनाव ओमफ्राइ जोंनि आइ आफाया आंनि लाइभाव मोजाङै गियान होनो होबोदों गोरलैनिफ्रायनो बेनिखायनो आङो आंनि जिउआव रोंगौथिया बेखौनो जा मोजां मोनो आं जेरै आं बिमा बिफानि अननाय मोननानै मोजाङै सोलोंथाइ मोनबोनानै आं मोजाङै जिउआव एबा थासान्दि जिउआव थासान्दियाव आं मोजाङै सोलि लांनो हानाय बायदि जेरै आं थैजासिम मोजाङै संसार जानो हानाय बायदि आं बिनिखायनो आंनि जिउआव मोजाङै सोलोंथाइ लानो हादों आरो आं आइ आफानिफ्राइ मोजाङै गियानफोर मोननो हादों बेनिखायनो आं मोजाङै गियान सोलों बोनो हाबोदों